ہیلو السلام علیکم میری بات ریلوے کے آئی آر سی ٹی سے کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے جی جی مجھے جانکاری چاہیے تھی مجھے یہ جانکاری چاہیے تھی کہ اس ہفتے آخری میں مجھے پٹنہ سے ممبئی جانا تھا جی جی تو اس کے متعلق اس ہفتہ کے آخر میں ٹکٹ موجود ہے کون کون سے ٹرین میں اور کون کون سے کلاس میں چیک کر کے تھوڑا سا بتائیں جی جی میں رکتی ہوں اچھا اچھا نہیں نہیں ہم سات لوگ ہیں دو ٹرین میں ویٹنگ ہے اور اس کے علاوہ جی جی ہاں ہاں پٹنہ سے پٹنہ کے علاوہ پاٹلی پتر سے بھی ٹرین ہے اچھا اور دانا پور سے تین ٹرین ہیں اچھا ہم دونوں میں ویٹنگ ہے ایک ٹرین میں دس سیٹ ہے اچھا اچھا پٹنہ اشٹیشن سے ڈائریکٹ والی ٹرین میں نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے ہاں ہاں اچھا ادھر روڈ سے ہو کر جاتی ہے ٹرین ٹھیک ہے ادھر کا بھی چیک کر لیجیے ہاں میں رکتی ہوں جی جی ہاں بولیے اچھا اور ادھر سے تین ٹرین ہے ادھر سے بھی اچھا دو میں فول ہے ایک میں سلیپر ہے اچھا سلیپر میں بیس سیٹ ہے ٹھیک ہے اے سی میں پندرہ سیٹ ہے ٹھیک ہے اے سی کا بھاڑا کتنا ہے اچھا اور سلیپر کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا